भीड़ बढ़ने की समस्या का समाधान ऐसे किया जा सकता है जैसे कि आज कल सरकार घर घर में स्वास्थ की योजनाऍं ला रही है उसके तहत ये होता है कि जो डॉक्टर होता है वो कई बार जो मरीज़ नहीं आ पाता है या किसी को दिक्कत है तो वो उनके घर जा कर उनसे उनको देख के उनकी जाँच कर देते हैं और साथ ही साथ आज कल हर घरों में जैसे पैथोलॉजी वग़ैरह होती हैं वहाँ पर अक्सर काफ़ी भीड़ पाई जाती है तो उसके लिए भी एक होम केयर नाम की एक चीज़ होती है जिस के तहत जो सरकारी अफसर होते हैं सरकारी डॉक्टर होते हैं वो घर घर जा कर लोगों का इलाज करते हैं उससे भीड़ की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक समाधान होती है और तो और जो रिपोर्ट होती हैं जो रिपोर्ट्स आती हैं वो भी उनको रिपोर्ट में देरी ना कर के जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनकी रिपोर्ट दे कर भी समस्या का समाधान किया जा किया जा रहा है और बड़े बड़े आज कल हॉल बनाए जा रहे हैं और और ऐसी कई योजनाऍं लाई जा रही हैं जिसके तहत इसका समाधान किया जा रहा है और आज और आज के ज़माने में तो वैसे भी इतनी अच्छी सुविधाऍं हैं जिस जिसके तहत हमें आसानी से घर बैठे ही चीज़ों का चीज़ें मिल जाती हैं चीज़ों का समाधान हो जाता है समस्या का समाधान हो जाता है